हँ अहाँ कार मैकेनिक छियै की अहाँके अजीत कुमार हमरा नाम से प जानै छी हम अहाँके आ नम्बरो हम जे छै से अहाँके उप अहाँके उपलब्ध कयलहुॅं तऽ हमरा कार जे छै से गड़बड़ा गेल छै बुझलिए आब स्टीयरिंग पर जी हम सुपौल जिलाके सुखपुर से बाजै छियै गौरीपुर गौरी गौरीपुर गौरी गौरीपुर मोहल्लाके वार्ड नम्बर एक से हमर नाम अनिल झा छियै

नहि नहि नहि नहि घरे पर छै घरे पर छै आ एक सप्ताह से खराब छै स्टार्ट गाड़ी नहि होइ छै आ किछु किछु आरो जे छै से अन्दरके किछु गड़बड़ी छै ब्रेको कम लागै छै बुझलियै तऽ अपनेके देखतियै ओकरा आबिके तऽ समझमे बैठतियै आ की खर्च पड़ै छै केना पड़तै आ केना ठीक हेतै से कनि हमरा अहाँ जे सजेस्ट करि देतियै हुँ हुँ हुँ आ जी हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ

ओ हँ हॅं ओ तऽ ई हुक अप ई हुकके व्यवस्था जे छै से अपना ओहि ठाम छै हँ

जी हुँ ओ तऽ हमर पता हमर नाम अनिल झा अछि प्रेषक राम खेला प्रेषक राम खेलावन झा अछि हँ ग्राम सुखपुर थाना जिला सुपौल सुपौल टोला लिख सेहो लिख लियऽ मोहल्ला नम्बर गौरीपुर गौरीपुर टोला गौरी हँ वार्ड नम्बर एक हँ वार्ड नम्बर एक हमर मोबाइल नम्बर अछि बासठि जीरो बासठि चौदह सात सए छओ हँ तऽ ई

हँ ई तऽ परे परेशानी तऽ अखन अखने अछि तऽ जा तक मानि लियऽ ठीक नहि होइया हँ हँ नहि तऽ ई हुक जे छै कखन मतलब एथिन ओ कोन टाइममे एथिन ताकि एहेन टाइममे हम कऽ लेब व्यवस्था जे कि हमहुँ घर पर रही कारण हमहुँ किसान आदमी छी हँ तऽ ई टाइम हमरा जे छै से अहाँ ई टाइम ई टाइम जे छै से हमरा बत